हा हरि ओम हा हा हा एक्चुअली मतलबु तव्हां उहो होटेल मां पिया ॻाल्हायो न रेस्टोरेंट मां हान एक्चुअली मूं वटि न मतलबु कुझु गेस्ट आया आहिनि ॿाहिरां ऐं मूंखे मतलबु कुझु खाधो तव्हांजे त रेस्टोरेंट मां ऑडर करिणो हुओ त तव्हां थोरो ॿुधाईंदा छा छा अवेलेबल थींदो अच्छा अच्छा अच्छा सिंधी में छा छा अवेलेबल थींदो लंच जे लंच लाइ लंच ऐं डिनर ॿई टाइम खपेनि पहिरीं तव्हां लंच जो सर्व करे छॾिजो ऐं पोइ मतलबु पंजे कलाके खां पोइ राति जो वरी साढे सतें लॻे वरी अठें लॻे वरी डिनर जो मोकिले छॾिजो मतलबु

एक्चुअली ऐं हा हा नहीं नहीं इहे इहे सभु त न थोरी मतलबु न जीअं हा हा हा हा नहीं इहो कयो कि कढ़ी चांवर थी वेंदा कढ़ी चांवर आलू टुक ठवंदा हा सिंधी कढ़ी आलू टुक

हा रायतो चटनी हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे मतलबु साइड में घणियूं न हा चार पंज फुल्का थोरा मोकिले छॾिजो बाक़ी कढ़ी चांवर सां त चांवर ही हलंदा ॾह माण्हू आहिनि ऑइली घटि ठाहे जो मतलबु वधीक ऑइली न खपे ऐं मिर्च बि थोरो मतलबु हिसाब सां विझिजो छो कि ॿार बि आहिनि हुननि मां हान त हा जेको बि हुजे मगर स्पाइसी घटि हुजे हा हा स्पाइसी घटि हुजे मतलबु जीअं लॻे न त ॿार ई घणो नखरो वॾा त कीअं बि खाई वठंदा ऐं पोइ अगरि मिर्चु घटि हूंदो त मां घर में वधाए बि सघां थी पर वधीक हूंदो पहिरीं त कीअं हा हा पहिरीं खां ई वधीक हूंदो त ॿार इरिटेट कनि हा त ॿार हा हा ठीकु आहे हा हा हा मतलबु छह वॾा आहिनि ऐं चारि ॿार आहिनि न त हुन हिसाब सां हा हा हा हा ऐं हा पोइ राति जो बि डिनर डिनर में त नॉनवेज जो मोकिलियो जीअं हुन जीअं हिकिड़ी मेन भाॼी हुजे ऐं ॿ स्नैक्स हुजे हा ऐं उहो बि सिंधी स्टाइल हुजे सॼो छो कि होटल जी रोटी त केर बि पंहिंजे शहर में खाए थो घर आयो आहे त घर घर वांगुर रोटी हुजे न हा हा हा हा मच्छी में मच्छी में उ रधियल मच्छी उहा थी वेंदी कचे बसर में रधियल है न हेन मच्छी हा हा ऐं हिकिड़ो मटन में कुझु करे वठो हा सिंधी स्टाइल में हा ग्रेवी ग्रेवी में हुजे ऐं सिंधी स्टाइल में हुजे ऐं ॿ स्नैक्स हुजनि सिंधी स्टाइल में ई मतलबु उहे बि नॉनवेज स्नैक हुजनि पर उहे बि सिंधी स्टाइल हुजनि हम्म हा ॿियो कुझु तरियल चिकिन में कुझु तरियल हुजे या है न स्नैक्स हुजनि है न त हा हा हा है न त हुन में बि ऑइली ऐं स्पाइसी जो ध्यानु रखिजो हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा ॾहनि माण्हुनि जो ई हुजे हा हा त पोइ राति जो त चांवर कान हलंदा सभु फुल्को ई खाईंदा न हा हा त ॾहनि माण्हुनि में घटि में घटि तव्हां समुझो कि पंजवीह फुल्का त हुजनि है न है न त उहे सुकल न हुजनि छो कि मतलबु अगरि स्नैक्स खाई पोइ मतलबु गैप ॾियूं नरम फुल्का हुजनि जीअं लेट बि खाऊं त तेसीं ताईं सुठा विया भियल हुजनि इअं न कि हा कि कलाक खां पोइ खाऊं त माॻेई सुकी वञनि इअं न थिए हा थोरो ध्यानु ॾिजो हा हा हा हा हिकु दफ़ो तव्हांजो मतलबु सुठो लॻे फ़स्ट टाइम कयूं पिया त पोइ मतलबु पोइ त नॉ रेगुलर ई थी वेंदो हा हा हा पोइ मां उहो पोइ मां मतलबु हिकु हिकु वेलो खाई ॾिसूं लंच खाई ॾिसूं पोइ जॾहिं तव्हां राति जो मोकिलींदा त पोइ मां ॿिएं ॾींहं सुबुह जो तव्हांखे ॿुधाए छॾंदसि कि कीअं थींदो हा हा शाम जो ई बसि लंच खां पोइ जीअं हा

हा पोइ तव्हांखे ॿुधाए छॾंदासीं सुभाणे जे ॾींहं त पोइ कीअं चार्जिस कीअं वठंदा पर प्लेट जे हिसाब सां वठंदा नहीं पर प्लेट जे हिसाब सां न वठो न आइटम जे हिसाब सां वठो

अच्छा हा अहिड़ो रेट ॾियो कि रेगुलर कयूं वरी इअं न कि हिकिड़े दफ़े में

अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे रेट ठीकु आहिनि मतलबु मां हुन में वधीक कान चवंदसि पर रोटी सुठी करे मोकिलिजो इअं न कि चांवर सुका पिया हुजनि या फुल्का सुका पिया हुजनि हा हिकु दफ़ो लंच में सुठो ॾींदा त पोइ ॿिएं ॾींह जो ऑडर वधी वेंदो ही फ़ुल कंप्लीट सुठो थींदो त नेक्स्ट टाइम जे लाइ हा हा हा ऐं फिका चांवर न ॾिजो हुते हिंदुस्ताननि वांगुरु हा लूणु विझी हा जीअं पंहिंजो सिंधी खाधो थींदो आहे हा हा ठीकु ठीकु आहे बिल्कुलु बिल्कुलु उहे त मां तव्हांखे हा वॉश कराए सुठी तरह साफ़ु सुथिरा मोकिलींदसि हा हा हा उहो सुठो रहंदो न मां एज इट इज टेबिल ते रखी छॾंदसि न

हा ठीकु आहे हुन में प्रोब्लम काने हा ठीकु आहे

ठीकु आहे त कैस्ट्रोल बि न थोरा सुठा अगरि तव्हां चयो था कि तव्हांजा ई आहिनि त थोरा न नॉर्मल प्रिजेंटेबिल कि मां डाइरेक्ट हुनखे ई टेबिल ते रखी छॾां इअं न कि भॻल टुटल हुजनि हा हा बसि ठीकु आहे हा

हा ठीकु आहे भॻल टुटल न हुजनि हा हा

ठीकु आहे मां पोइ तव्हांखे वॉश कराए सुठी तरह मोकिलींदसि हा

ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे अच्छा हा हा हा मोकिलियो मूंखे लिंक मोकिले छॾिजो न त पोइ हुन में करे छॾंदसि हा ठीकु आहे हा हा हा त पोइ मतलबु न नेक्स्ट टाइम जो ॿियो ॿिया कैस्ट्रोल जा सैट बि हूंदा न मां ओॾी महिल ख़ाली करे कान ॾींदसि हा पोइ मां ही यका पोइ करे तव्हांखे ॾींदसि हम्म उहो ओॾी महिल कीअं ख़ाली करे ॾिबो तुरंत हा हा पोइ ओॾी महिल फ़र्स्ट वारा मोकिले छॾंदसि हा हा

ठीकु आहे हा हा हा हा करेक्ट पोइ जंहिं जॾहें नेक्स्ट डे जी ईंदी मॉर्निंग जी हा

नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सलाद त न वधायो भले इहो ई सब्ज़ि बाक़ी पापड़ वापड़ भले करे छॾिजो खीचा पापड़ ही हू इहे सभु भले हलनि सलाद त वधीक कान हलंदो हा हा चिप्स हुजे हा हा उए थोरो स्नैक्स सां गॾु रखी करे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा पोइ ठीकु आहे पोइ तव्हांजो रेट कयां थी तव्हां सही टाइम ते मोकिले छॾिजो हान हा हा ठीकु आहे न हा हा हिकु दफ़ो रिस्पॉन्स सुठो अचे त पोइ हा जी जी हा ओके ओके हा चङो हरि ओम हा